हँ हँ हैलो हँ एखन जे छै से ओ गैससँ सम्बन्धित कहलनि हेँ दिशा निर्देश तऽ अपनेवला गप्प सेहो पुछबाक छलए जे एखन गैससँ सम्बन्धित पेटमे जे गैस बनि रहल छै टाइम टु टाइम ओकर की कारण छै की निदान छै ओ अपने ओहिपर झलक इएह अच्छा हँ

हँ

हँ हँ हँ हँ हँ

तऽ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ तऽ अपने एहि विषयमे बहुत किछु जानकारी देलहुँ एहिके लेल अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद हैलो अच्छा कहलियै

हँ हँ